जय झूलेलाल जय झूलेलाल जी जी तव्हां बिल्कुलु चिंता न कयो असां वटि सभु भाॼियूं आहिनि पीज़ गुआर तुरियूं धाणा पालक मेथी टमाटा ॻाड़ा ॻाड़ा सुठा मिर्चु तव्हांखे जेका बि भाॼी खपे सभु भाॼियूं अवेलेबल आहिनि जी जी ॾाढा सुठा नवा पटाटा बि अची विया अथव सुठा हा हा

जी जी ज़रूरु ज़रूरु भाॼियूं त सभु आहिनि असां वटि न न असांखे इहा सुविधा आहे असां घरु वेठे पहुचाईंदा आहियूं पंज सौ रुपये जा पंज किलो पीज़ पवंदव न पर हिकु ॻाल्हि आहे असांजो रेट सभनी खां घटि ई हूंदो आहे असांजो अघु साम्हूं तां जेतिरा बि माण्हुनि खां पुछंदव न उन्हनि जे हिसाब सां सभिनी खां घटि में घटि अघु असांजो ई हूंदो आहे मां कोशिशि ज़रूरु कंदमि भई तव्हांखे घटि करे ॾियां पर तव्हांखे छा छा खपे उहो बि सभु तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हां मूंखे पर थोरो हिंट ॾियो कहिड़ियूं कहिड़ियूं भाॼियूं खपनि त मां बि ॾिसां हा हा हा हा हा हा हा पर हिकु ॻाल्हि मां तव्हांखे चवां थी हिकु ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाईंदी मांव भई कुझु भाॼियूं आहिनि जंहिंमें मां अघु तव्हांजो घटि करे न सघंदमि छोजो हुनमें कमाई आहे ई काने ॾिसो हाणे बीह अथव त बीह अथव त सौ वीह रुपिए किलो अथव जेकॾहिं तव्हांखे बीह पंज किलो खपनि था त तव्हांखे छह सौ रुपिए जा बीह पवंदा छोजो बीहनि में मूंखे एॾी कमाई आहे ई न त मां पाण खे नुक़सानु करे त तव्हआंखे न ॾींदमि न भेणु बाक़ी हिकु इंसांन जे तौर ते न्याणी जी शादी आहे त मां तव्हांखे पंहिंजे हिसाब सां थोरो घणो घटि करे ॾींदमि ऐं असां वटि फ्रूट व्रूट बि सभु हूंदा अथव तव्हांखे खपनि त

जी जी हा हा मां पंहिंजे हिसाब सां जेको सुठो लॻे शादीअ जे हिसाब जे हिसाब सां विझांव पर ॾिसो अघु क्वालेटी ॾाढी सुठी अथव मुंजे फ्रूट जी हिन करे हिकु रिक्वेस्ट अथव फ्रूट में अघु घटि न कराइजो हा बाक़ी भाॼियुनि में न्याणीअ जो कार्ज आहे हमेशह तव्हांखे साथ ॾींदमि ऐं घटि कंदमि जी जी जी भाव असांजो ॾाढो सुठो ई रहंदो हा हा सु्ठे भाव सां ई ॾींदासीं न्याणीअ जो काज आ कॾहिं कंहिं ॻाल्हि जी कमी न थिए ऐं मां चवां थी हमेशह काई शइ खुटेव ई न अहिड़ो अहिड़ी बर्कत विझेव चलो जय झूलेलाल जी

हा हा हा हा हा हा जी हा धन्यवाद जय झूलेलाल जय झूलेलाल